मच्छड़ से बचैके चाही मच्छड़दानी लगाएके रहिके चाही नालीके साफ सुथड़ा रक्खैके चाही नाली भिरा फिनाइल छिट दैके चाही किरासन तेल छिट देला सँ कीड़ा मरि जाइ छै मच्छड़ नालीके साफ सुथड़ा रखैके चाही नाली भिरा फिनाइल छिटेके चाही नाली भिरा किरासन तेल छिटेके चाही नाली भिरके साफ एक रति गन्दगी नहि रहेके चाही गन्दगी पर मच्छड़ बैठै छै तऽ ओहिसे ड़ेंगू होइ जाइ छै मलेरिया होए जाइ छै बोखार लागि जाइ छै ओहिसे बच्चाके लए कऽ डाक्टर भिर दौड़ैत रहु ई दवाइ दहु ओ दवाइ दहु एना करहो ठीक करहो फेर डाक्टर एत्ते दवाइ बतेलको एना कैरिके सुइया देतो दवाइ देतो लैत लैत दवाइ सुइया प्रेशान भए जयबहो गरीब भए जयबहो कहाँ से की करबहो साफ सुथड़ा रहबहो तऽ ई बढ़िआँ से रहबहो तऽ ई नहि ने डेंगू मलेरिया धरतै मच्छड़दानी लगाएके सुतल करहो नालीके अथी कैरिके रक्खल करहो गन्दगी नहि फैलाएल करहो मिल अथी कैरिके रखबहो साफ सुथड़ा तऽ गन्दगी नहि फैलतै नहि मलेरिया होतै नहि डाक्टर भिर जेबै ई डाक्टर भिर जयबहो गरीब भए जयबहो डाक्टर भिर गेला सँ अथी होइ छै तब सब साफ सुथड़ा रैहि कऽ कैरि कऽ रहएके चाही गन्दगी से अनेक तरह से दबाइ खाए पड़ै छै सुइया लए पड़ै छै दौड़ दौड़ कऽ डाक्टर भिर जाए पड़ै छै सर्दी भेलो खासी भेलो बोखार भेलो जुकाम भेलो इहे सब होइत रहै छै तऽ मच्छड़ खयला से एक सए बिमारी फैलैत रहै छै एक सए अथी होइत रहै छै तऽ ई सबसँ बैच कऽ कैर कऽ रहएके चाही ई नहि छै कि गन्दगीमे रहबू गन्दगीमे रहबहो तऽ बोखार होबे करतै बोखार होतै तऽ डाक्टर कन जाइए पड़तै डाक्टर कन जैबै तब डाक्टर पैसा कौड़ी एतेख बतइबे करतै दवाइ सुइया एते देभे करतै लै पड़बे करतै ई नही छै नहि लैके पड़तै लेबै ओकरा दवाइ सुइया तऽ कहाँ से लेबै गरीबी कऽ अथी सँ गुजरै छियै गरीबीसँ तऽ डाक्टर पास गेलाके बाद तऽ आर गरीब हो जेबै दवाइ सुइया देल लेइत लेइत खाइत खाइत तऽ परेशाने होइत रैहि जेबै कहिए नहि सुख पे होए पैतै सब दिन दुक्खेके जिन्दगी काटै पैड़ जेतै इहा लिए कहै छियै साफ सुथड़ा रखबहो करबहो नुनू रे एहिजा गन्दगी नहि फैला कर गन्दगी फैलैला सँ डेंगू होइ जतौ मलेरिया होइ जतौ मच्छड़ काटतौ मच्छड़ सँ मलेरिया होतौ डेंगू होतौ मोन खराब होइ जतौ मोन खराब होइ जतौ डाक्टर कन लै जयबहो तऽ की करबहो डाक्टर कन जेबही तऽ पैसा लेतौ सुइया देतौ सुइया देतौ तब मन खराब होतौ तब सुइया देतौ सुइया देतौ तऽ दुखैतौ तोरे ने नुनू रे नहि गन्दगी फैलाएल करऽ एहिजा साफसुथड़ा हे मच्छड़दानी लगाए कऽ सुत्तल करो डेंगू अथी फैलल छै डेंगू से बचि कऽ रहो करो डेंगू काटि लेतो तऽ मले जुकाम होइ जेतो सर्दी होतो बोखार होइ छै बोखार एहन हो जाइ छै जे छुटला छूटै नहि छै दौड़ैत रहु डाक्टर भिर कुछ नहि अथी होइत रहतो जेना मन तेना अथी कैर कऽ हे ई दबाइ चलाबऽ ओ दवाइ चलाबऽ हे ई नहि बढ़िआँ भेलो ई खराब छओ ओ बढ़िआँ छै हे ई चलाहु एनाही कैरि कैरके अपन डाक्टर टानैत रहतो किछु अथी होए ला नहि देतो कहतौ की जे अभी होलो कहाँ ठीक अभी एथी होते छो करते छो सब चीज मिलजुलि कऽ एनाही कऽ साफ सुथड़ा रखबीही तऽ कथी लए बोखार लगतै अथी होतै कथी लए गन्दगी फैलतै मच्छड़ कथी लए होतै अपन अपन पाउडर छिटने रहबै एथी कयने रहबै चुन्ना छिटबै तऽ अच्छा रहतै साफ सुथड़ा रखने रहबै तऽ अच्छा रहतै इएह सब कहै छियो जे मिलजुलि कऽ साफ करने रह अथी कयने रह गन्दगी नहि फैला बस भए गेलै एतने कहबौ जे सु साफ सुथड़ा रहला से अच्छा बनबिहि अच्छा रहबीही अच्छा बैनि कऽ रहबीही करबिही देह ओहके साफ सुथड़ा रखबी कपड़ो साफ सुथड़ा रहि कऽ करबिही तऽ नहि डेंगू फैलतै नहि मच्छड़ काटतै नहि किछु होतै कथी लए अथी करैत रहबिही सब अपन मिल साफ सुथड़ा रखने कयने रहबीही तऽ बढ़िआँ ने रहतै साफ सुथड़ामे रहै छै गंदगी नहि ने मच्छड़ नहि ने अयतै मच्छड़ नहि अयतै नहि किछु होतै अपन बढ़िआँ से रहबै करबै कथी पर मच्छड़ अयतै आ करतै जेना जे होतै सब एक अथी कैरि कऽ रहबै मच्छड़ काटलासॅं कतेक बिमारी देखै छियै देह फुलि जइतौ तब देह फुलि जइतौ थी होइ जइतौ बोखार लागि जेतौ सर्दी होतौ खोखी होतो सब कहतो ई भए गेलो ओ भए गेलो हे हटाएके रखो हे एन्ने करो ओन्ने करो ओहिसे बढ़िआँ छौ साफ सुथड़ा बैनिके रहबै नालीके साफ सुथड़ा रखबै तऽ बढ़िआँ ने रहतै सब मिलजुलि कऽ रहबै करबै साफ सुथड़ा कपड़ा लत्ता सब कपड़ोके साफ रखबै नाली साफ रहतै नालीके साफ रखबै कल तर साफ रक्खल करबै साफ रहतै बढ़िआँ रहतै गन्दगी नहि फैलतै ओहिपर चुन्ना छिट देबै ओहिपर फिनाइल छिट देबै ओहिपर जाए कऽ किरासन तेल छिट देबै सब छिट कऽ रक्खल करबै तब गन्दगी नहि फैलतै घरके आसपास गन्दगी नहि फैलैके चाही साफ सुथड़ा जङ्गल झाड़ नहि रक्खैके चाही साफ सुथड़ा रक्खैके चाही गन्दगी नहि फैलबेके चाही गन्दगी फैलेला सऽ बिमारी फैले छै कतेक रङ्गके बेमारी होइ जाइ छै डेंगू होइ छै मलेरिया होइ जुकाम होइ छै सब एते रङ्गके प्रकारके होइ छै बुखार लगै छै सब चीज होइ छै तऽ डाक्टर कन दौड़ए पड़ै छै जाए पड़ै छै दवाइ सुइया लै पड़ै छै खाए पड़ै छै गरीबी से गुजरै पड़ै छै गरीबीमे छियै गरीबी से केना कैरि कऽ की करबै रहबै अथी कैरि कऽ तब ने साफ सुथड़ा से रहबै तब ने गरीबी से ओ उपर होबै एना तऽ सब दिन डाक्टरे कन भरैत भरैत जा परेशां होइत रहबै कहीं नहि उपाए मिलतै केना की कैरि कऽ रहबै जे उपाय मिलतै साफ सुथड़ा रहबै मिल बनाएके रखबै साफ सुथड़ा अगल बगल सगरो रखबै तब ओहिसँ गन्दगी नहि होतै नहि डेंगू मलेरिया होतै नहि हमरा जुकाम बुखार होतै आर की कऽ साफ सुथड़ा बनाकऽ रखबै तऽ कथी लए हमरा कोनो बिमारी फैलतै आ करतै इएहा सब अथी कैरि कऽ रखबै मिलजुलि कऽ रखबै साफ सुथड़ा कैर कऽ रखबै होइ जितै भए गेलै इएह कहबो जे बढ़िआँ से साफ सुथड़ा कहै छियो रहो करो सब मिलजुलिके रहो करो साफ सुथड़ा रक्खो

आर की कहबै सब साफ सुथड़ा घर बाहर आरो अड़ोस पड़ोस सगरो घरके अगल बगल जङ्गल झाड़ सब साफ सुथड़ा करेके चाही साफ रक्खैके चाही घरमे गन्दगी नहि फैलैके चाही घरके आगे पिछे सब गन्दगी नहि रहेके चाही सब गुरु साफ सफाइ रहेके चाही ई नहि छै सगरो गन्दगी फैलाए कऽ